आं एवगानि क्लासफोराव थाङाखै ओह ओह होनब्लाबो आं न'आवहाय बेबायदिनो यगानि बेबादिनो भिडिअफोर नायनायजों आं आंनि देहाखौ आङो ओह बेबायदिनो ओह ओह गोख्रों बेबादिनो ओह गावखौ राफोद आर बेबादिनो लाखियो आरो बेबायदिनोम यगायाखौहाय बे बायदिनो क्लासफोर लालायाबाबो बे बायदिनो न'आहाय नों भिडिअफोर बा बे बायदिनो गावनि वन इक्सार्साइसफोरखौहाय बेबायदिनो बाहायनायजों ओह गावनि देहाखौ बे बायदिनो राफोद बे बायदिनो ओह मोजाङै लाखिनो हायो ओह यगाया मोनसे ओह जोंनि देहाखौ गोख्रों लाखिनायाव मदद होयो ओह जों जेन'बा देहा दुरबलफोर बेबायदिनो जायोब्ला बांद्राय बेबायदिनो जों गावनि देहाखौ दुरबल मोनोब्ला जों य'गाखौ खालामनांगौ मानोना य'गाया जोंनि देहानि थाखाय मस्ट इमपर्टेन्ट जों गाव गावनि देहाखौ सिगां बेबायदिनो मोजां लाखिगोराब्रा ओह जों बे बायदिनो जेरावबो बेबायदिनो जों बेबायदिनो दुरबल मोनगोन जेराव गोजोन दावगानो हानाय नङा बेखायनो जों गावनि ओह देहाफोरखौ जों ओह फोस्टलि जोङो ओह जोङो मोजाङै मोजां बेबायदि जोथोन लाग्रोनांगौ एवगायाखौ जोङो क्लास लालायहैयाबाबो बेबायदिनो जोङो जोङो बेबादिनो थांलायाबाबो बेबादिनो भिडिअफ्राव माबेलफ्राव नायनायजों टिभिफ्राव नायनायफोरजों जोङो ओह बेबायदि न'फ्रावनो रिगुलारलि बेबादिनो यगा क्लास लानायफोर बायदि जोङो मर्निं टु इभेनिं बेयावहाय जों प्रक्टिस बेबादिनो खालामबाय थानो हायो बेबायदिनै यगा लानानैबो जों गोबां बेबायदिनो देहा दुरबल मोन्नायफोरखौ देहायाव बेबायदि लोरबां जानायफोरखौ जोङो होखारनो हायो यगा लानानै जों जोंनि देहाखौ राफोद बेबायदिनो ओह गोख्रों लाखिनो हायो आरो आर बेबायदिनो जों गोबां बेबायदिनो गावनि देहाफ्रा दिनै ओह देरद्रायब्राइ बेबायदिनो मोदोम देरनायफोर जाबायब्ला बेबायदिनो यगा लानानै गावनि देहाखौ फोलैनो हायो एवगा लानायजों जोङो जोंनि देहा देदला बायनाइफ्रा बेबायदिनो नांगौनि बारा जानायफ्रा जोंनि देहाफ्रा बेबायदिनो नोंनि वन मिडियाम साइस नों लुबैनाय बायदिखौ जोङो यगानि गेजेरजों मोन्नो हायो जोङो नट अनलि यगा क्लास लानानै जोङो गावनि देहाफोरखौ जोङो बेबायदिनो थाजिम ओह नोंनि लुगैनायबायदि जोङो मोदोम बेबायदिनो बेबायदियाव लाबोफिननो हाया बेखायनो जोङो ओह गाव नों जेखौ रोङै यगा एस्टाल बा ओह यगानि ओह पसफोरखौ जोङो न'वावनो थानानै जोङो ओन जेन'बा भिडिअफ्राव नायनायफोरजों बा नोंनि वन आह टेलेन्टजों जोङो खालामनायजों इक्सार्साइस खालामनायजों रिगुलारलि डाइलि बेबायदिनो खालामनायजों जोङो जोंनि देहाफोरखौ जों गोख्रों लाखिनो हायो आरो जोङो बायदिसिना जामुं बेबायदिनो जानायफोरजों जोंनि देहाफ्रा ओह समाव देरो बेबायदि समाव दुरबल जायो बे बायदिनो इउगा खालामनानै बेबायदिनो दैफोरखौ मोजाङै लोंनायजों जोङो क्लिनलि साबफा बेबायदिनो गावनि देहाखौ फार्स्टलि जोङो मेन्टेइन लाखिनायजों जोङो ओह दावगानो हागोन गासै थांखियावनो बेबायदिनो जोङो गोसोफ्रा गोजोन्नाय मोनो बेबायदिनो इउगा खालामब्ला न'आव खालामनानै जोङो जोङो एवगाखौ न'वाव खालामनानैनो जोङो बेबायदिनो जोंनि देहाफोरखौ जोङो ओह मोजाङै लाखिनो हायो आरो बेबायदिनो एवगा क्लास बेबायदिनो लालायाबाबो जोङो जोंनि टेलेन्टखौ बाहायनानै जोंनि रोंग'थिखौ बाहायनानैनो जोङो ओह बेबायदिनो गावनि गोख्रों ओह गोख्रों देहाखौ जों मोन्नो हायो बेनो